میں اپنے سفر کو مشکلات اور آرام مشکلات کم کرنے اور محفوظ اور آرام دہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ساری چیز رکھتی ہوں جو مجھے ضروری ہے جیسے کہ مجھے ٹائم ٹو ٹائم کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہے جو چاہیے ہی چاہیے جیسے کہ میرے لپ ہمیشہ ڈارئی رہتے ہیں تو مجھے لپ بام چاہیے تو میں اپنے ساتھ وہ ساری ضرورت کے سامان رکھتی ہوں جو مجھے ڈیلی چاہیے اور ایک دن میں مس نہیں ہو سکتا اور پھر اپنے سفر میں بھی میں اسے رکھتی ہوں اور سفر میں میں تو ہمیشہ تین چار بار چیک کرتی ہوں کہ میں نے اپنے ضروریات کے سامان لیے ہیں یا نہیں لیے ہیں اور پھر کھانے پینے کا انتظام رکھتی ہوں کیونکہ کھانا تو بہت ضروری ہے کھانا نہیں رہے گا تو پھر تو بھائی بھوک کے مارے جان ہی چلی جائے گی کیونکہ ہمیشہ کہیں اگر میں جاتی ہوں تو ایک دن کا یا پھر ایک سے دو دن کا میرا سفر رہتا ہے کیونکہ میرے کو دور دور جانا پڑتا ہے اور اس لیے مجھے زیادہ تر اپنے ضروریات کے جو سامان ہیں اپنے پاس رکھنے کی عادت ہوتی ہے اور میں انہیں اپنے پاس رکھتی ہوں تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی مشکلات نہ آئے اب کہیں جاؤ تو ٹکٹ وغیرہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے میں ان سب کا بھی احتیاط کرتی ہوں